आङो न'खराव बेबायदिनो गोबां दाउ अमा बोरमा मोसौ बेफोरबादि फिसिनो मोजां मोनो लोगोसे फिसिनायजों लोगोसे आं गावनो गावनो आबाद खालामो जेरै मोसौखौ खानाय दै दौनाय बेबायदिनो मालाबा समाव बेबायदिनो आदार गांसो गोयै जायोब्ला आङो हाबायनानै जाहोयो आरो बोरमाफोरखौ आङो जोथोन लायो बेबायदिनो सानदुं जाब्ला सानदुं अखा आङो नायो दै दोवो बेबायदिनो अखा हायोब्ला गोजां जानो गिनानै बेफोरबादि गग्रायाव आङो दोनो जेब्ला सानदुं दुङो अब्ला आङो खायन फिनो लोगोसे बेबायदिनो बेफोरखौ दोननो थाखैहाय आङो गग्रा बोरमानि थाखै थाग्रा मोनसे गग्रा आङो बानायो मोसौनि थाखै आङो मोसौ गलि बानायो जेरै दाउ दाउ थानो थाखै दाउ गग्रा बानायो अमा थानो थाखै मोनसे अमा उन्दुनो थाखै आङो मोनसे अमा बेबायदिनो थानो थाखै गालगाब बायनानै दोनो मानो होनोब्ला अखा हायोब्ला बिसोरबो गोजाङो हिसाबैहाय बिसिनि थानो थाखै मोजां जायगाफोर बानायनानै होयो मोनफ्रोमबो जुनादफ्रा गावबागावनि थाखाय मोनफा मोनफा बेबायदिनो थाग्रा मोनसे जायगाफोर बानायनानै होनांगौ अब्लासो मोजां जायो नाथाय बिसोरखौ लेथ्रायाव दोननो नाङा जेरै गलिनि बेबायदिनो मैलाफोरखौ बिसिनि खि हासुदैफोरखौ सिबगारनांगौ सिबनानै जोङो बे हासारफोरखौ बिनिफ्राय बिसिनि खि हासुदैनिफ्रायनो जोङो हासार मोननो हायो जे हासारफोरखौ जोङो आबादफ्रावबो होनो हायो जोङो गय गायोब्ला जों गय बिफांफ्राव होयोब्ला गयफ्रा मोजां जायो आरो बिबायदिनो मोजां सोमखोर जानानै बिफांफ्रा मदद' जायो आरो मोजां फिथाइफोर जोङो मोननो हायो जेरै आबादफ्राव आबादफ्रावबो बेबायदिनो जोङो बे हासारफोर जों गोबां मैगं थाइगं बुथुमनो हायो आथिखालाव गोबां बेबायदिनो रोखोम रोखोमनि हासारफोर बाहायसै दिनै बे मुलि हासारफोरनि गेजेरजों बिसोरो आबाद बोखाङो नाथाय जोङो साबसिन हासार होननानै जोङो साननो गोनां न'आवनि जि बोरमा मोसौनि हासार हासारनि मैगं थाइगं जोङो बेखौ जायोब्ला जोंहा देहायाव जेबो इफेक्ट जानाय नङा मानोना बेफोरो देहानि थाखै जोबोद मोजां आरो जाय बाजारनि जि मुलि एबा मेडिसिनफोर जायफ्रा बाहायो जों बेफोरखौ जायोब्ला जोङो गोबां देहायाव जोङो खहा जानायखौ मोननो हायो जोङो दिनै एक्टसुलि बोरमा मोसौ बोरमा मोसौनिफ्राय जोङो गोबां बेबायदिनो जोङो फिसा आजिनायखौ जोङो मोननो हायो अमा लायो अमा बिमानिफ्राय जोङो अमा फिसा मोनो फाथालसेयाव जोङो फानोब्ला गोबां बेबायदिनो सय मासजों जोङो अमा बिमाफ्राय फाथालसे जोंनि फिसा मोनो जोङो फाथालसे फिसा फानोब्लानो जोङो एसे एनै जोङो दस बार' हाजार फैसा मोनबाय बेजोंनो जोङो माबा मोनसे सोरजिनो हाबाय बिमाया बिमा थालांफिनबाय बेफोरबायदि आरो खासि लायो खासि लायोब्लाबो जोङो खासिखौ जोङो बोसोरसे एबा बिदिनो आठ नय मासाव जोङो फानो गोबां बेबायदिनो जोङो न'खरफ्राव जोङो दाउ अमा फिसिनानै जोङो मदद खालामनो हायो एनेखे जोङो दाउ अमा फिसिनायनि सायाव जोङो बांसिनै जोङो नोजोर होनानै हिन्जावफ्रानो जोङो मदद खालामनो हायो मानो होनोब्ला हौवा मानसि थाब्लाबो जोङो हौवाफ्रा बाहेरायाव अनेख रोखोम रोखोम खामानि मावोखाय जोङो जोंनो जोथोन लासिननांगौ जायो माब्ला समाव हिन्जावफोर हायैयाव हौवाफ्राबो मदद खालामो बेबायदिनो आरो लोगोसे फिसाफोर फिसाफ्राबो जोंखौ मदद खालामो बेफोरबायदि जोङो मदद खालामलायनायनि गेजेरजों जोङो जिब जुनादफोरखौ जोङो फिसिनो मोजां मोनो